مولانا سید ابو الحسن علی ندوی وزیر اعلیٰ نتیش کمار انجینیئر غلام مصطفیٰ ایم پی ڈاکٹر جاوید صاحب وزیر اعظم نریندر مودی